میری پہلی پسندیدہ جگہ میری نانی کا گھر ہے جو میرٹھ میں ہے میں وہاں زیادہ جانا پسند کرتی ہوں کیونکہ وہاں میرے بہت سارے کزنس ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں جن کے ساتھ مجھے کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے میں وہاں جاتی ہوں تو میری نانی میرا پسندیدہ کھانا بناتی ہیں کوئی وہاں مجھے ڈانٹتا نہیں ہے سب وہاں مجھے پیار بھی کرتے ہیں اور میں اپنی جتنے بھی رلیٹوس ہیں میں ان کے گھر جاتی ہوں سب کزن سے ملتی ہوں سب سے ملتی ہوں وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اور میری دوسری پسندیدہ جگہ میں ممبئی ہے وہاں میری خالہ رہتی ہیں تو ممبئی میں میں جاتی ہوں تو وہاں پر وہاں پر وہ پویلے کی طرف رہتی ہیں آئی آئی ٹی بومبے میں وہاں پر ان کے گھر کے نیچے اتنا بڑا ان کی اتنی بڑی کالونی ہے وہاں پر اتنی ساری جگہیں ہیں کھیلنے کے لیے آئی آئی ٹی بومبے میں ہی اتنے سارے پارک ہیں کہ ہم کھیل کھیل کے تھک جائیں گے وہاں سوئمنگ پولس بھی ہیں وہاں پر مزے بھی کر سکتے ہیں اور وہاں کی فیمس جگہیں یہ ہیں کہ وہاں پر ایسے ورڈس ہیں جہاں پر ایڈونچر پارک بھی ہوگا اور واٹر پارک بھی ہوگا اور وہاں کی اور اچھی جگہ ہوں گی مرین ڈرائیو آپ جوہو بیچ پہ جا سکتے ہو آپ سلمان شاہ رخ خان کے گھر پہ جا سکتے ہو جو منت کہلاتا ہے اور وہاں کی فیورٹ اور چوپاٹی بھی جاسکتے ہو وہاں کی وہاں کی فیمس بھیل پوری بھی کھا سکتے ہو بھیل پوری رگرا پیٹیز وڑا پاؤ ایسی چیزیں بھی وہاں ٹسٹ کر سکتے ہو وہاں پر بہت زیادہ اچھے اچھے وہاں پر اگر آپ آپ پوئی لیگ پہ جب بھی سن سٹ ہورہا تھا تب دیکھو تو وہ اتنا اچھا دکھتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے وہاں دیکھنے میں اور ان کے گھر کے پاس بھی بہت اچھے اچھے پلے گراؤنڈس ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہو اور وہاں پر کنسرٹس بھی ہوتے ہیں کوئی نئی فلم لانچ ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کوئی ایکٹر آیا ہے کوئی کچھ بھی آیا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو آپ مکیش امبانی جی کا گھر بھی دیکھ سکتے ہو جو انٹیلا انٹیریا ہے